जीअं जीअं सुबुह जो उथी करे योगु अभ्यास चालू कयो हुंअ हुंअ वधारे में वधारे योगु करण जी इछा थी रही योगा करण सां ॿ फ़ाइदे जामु सुठा आहिनि सॼो ॾींहुं चुस्तु रहूं था एनर्जैटिक रहूं था जामु शक्तिशाली महिसूसु कयूं था ऐं मनु शांत रहे थो योगु असांजी पुराणी ज़माने खां ई हली रहियो योग सां मनु शांत रहे थो सुबुह जो उथी योगु करण सां सादिगी रहे थी ऐं योग जामु ई करणु योगा योगु अभ्यास सां शरीरु हिकदमि साफ़ु थी रहियो आहे हार्ट जी तकलीफ़ु दिल जी तकलीफ़ु लिवर जी तकलीफ़ु पेट जी तकलीफ़ु ही सभु योगु करण सां ठीकु थी रहियूं ऐं जीअं जीअं बि असां कंटिन्यू योगु कंदा रहूं त पंहिंजो शरीरु हिकदमि चुस्तु ऐं बीमारियूं खां परे रहंदो आहे